मां लीलावंती ॻाल्हायां पई जय झूलेलाल मां नंढिपण खां तेरहं साल जी हुअसि तॾहिं खां मां रोटी करणु सिखी आहियां पंहिंजी भाभियुनि खां मम्मी खां मम्मीअ पहिरियों पहिरियों मूंखे फुलका सेअणु सेखारियो छोकी मूंखे फुलका ॾाढा वणंदा हुआ सेअल मम्मी खे मां चवंदी हुअसि मम्मी मूंखे त ये वैराइटी आहे न खाइणी आहे मूंखे सेखारु मां कयां अने पोइ तूं खा त मम्मी आहे न सेखारियो मूंखे कि है न पुटु हीअं हीअं पहिरियों आहे न तेल रखबो तई रखबी पो तेलु विझ हिनमें थोरो एॾो म विझरी थोड़ो ई विझजे पो हुनमें राई विझु मसाला विझ टमाटो विझु जेको बि तोखे विझणो आहे थोरो विझी थी सघे पोइ इन करे मम्मी आहे न सेअल फुलका सेखारियो पो मूंखे आहे न चांवर बि इलाही वेंदा वणंदा हुआ रातो को बचंदा हुआ त सुबुह जो असां शइ हुन खे छा आहे भुॻे करे न खाईंदा हुआसीं राई वारा त मम्मी वरी उहे बि सेखारियो मम्मी चईं तोखे एॾी नंढी उमिरि में रोटी सिखणी आहे त मूंखे ॾाढो शौक़ु हुओ पंहिंजी आहे न रोटी हथ सां ठाहे करे ने खाइण जो बि ने खाइण जो बि पो मम्मी हिकु ॾींहुं न फुलका सेखारियो पोइ मुंहिंजी भाॼाई हुई मूंखे फुलका वेलण न ईंदा हुआ पातले ते त मूंखे फुलका आस्ते आस्ते नंढिड़ा नंढिड़ा पहिरियों पचाइण सेखारियो की नंढिड़ा नंढिड़ा वेल अने पोइ तू पचाए पोइ वञी करे न मां भाॼाई खां मुंहिंजी वॾी भाॼाई हुई मां हुनखां आहे न फुलका सिखियसि पो आस्ते आस्ते करे ने रोटियूं ठाहियूं भई भाॼी कॾहिं कढ़ी चांवर दालि पकवान महिमान ईंदा हुआ सुबुह जो त नाश्ते में दालि पकवान ठहंदा हुआ दालि पकवान बि कीअं ठाहिणा आहिनि त भाभी चइंदी हुई कि दालि तव्हांखे पुसाए रखणी आहे चणनि जी त केतिरा कलाक पुसाइणी आहे त चवंदी हुई चारि पंज कलाक पुसाए रख पुटु पोइ वञी करे न तू हुन खे ॿाफिजे ॿाफंदी त जल्दी ॿाफंदी वेंदी पोइ हुनखे पलारणो पवंदो आहे हिन करे न मुंहिंजी भाॼाईअ मूंखे रोटी नाश्ता सब सेखारियो दालि पकवान पंहिंजा सिंधियुनि जा हूंदा आहिनि कढ़ी चांवर आहिनि दालि ढोकड़ी आहे पोइ साई भाजी चांवर आहिनि सिंधियुनि जी सभु वैराईटियूं मूंखे नंढपण खां ईंदियूं आहिनि केर बि महिमान ईंदो हुओ ॾह पंद्रहं माण्हूं ईंदा हुआ त हुन जी बि रोटी ठाहे करे घर में सभिनि खे खाराईंदी हुअसि खांईंदी हुअसि अने सभिनि खे ॾाढी वणंदी हुई सभु इलाही वखाण कंदा हुआ कि असांखे रोटी खाइणी आहे त लीलावंती जे हथ जी खाइणी आहे लीलावंती भजिआ बि मस्तु ठाहींदी आहे वड़ा आहिनि की वड़ा पाव आहिनि अने पंहिंजा आहिनि उहे परोठा आहिनि आलू परोठा आहिनि उहे बि मा मस्तु ठाहींदी आहियां चीज़ वारा ठाहींदी आहियां समोसा आहिनि इलाही वैराटियूं आहिनि पंहिंजे सिंधी समाज जूं जेक्व आहे न जंहिंखे पाण खे सिखणियूं आहिनि पाव भाॼी आहे ॿारनि खे पाव भाजी थी वणे त ॿारनि खे पाव भाजी खारायो पो पुलाव आहे मंचुरिअन पुलाव ठाईंदी आहियां इलाही मस्तु त मुंहिंजी धीउ खे ॾाढो वणंदो आहे हींअर खाईंदी आहे मां ठाहे करे खाराईंदी आहियां उनखे पोइ उहा बि मुंहिंजी मम्मीअ मूंखे नंढपण में सेखारियो की आहे न सिख त सुभाणे तुंहिंजा ॿार बि थींदा त तोखे हिन ठाहे करे ने खाराईंदी कोनि छा ॿारनि खे घोटनि खे ॿारनि खे घोट खे खाराइजे सस खे खाराइजे हिकु त रॿ आहे पंहिंजी सिंधियुनि जी सुबुह जो सिआरे में रॿ उहा बि मुंहिंजी माउ मूंखे इलाही मस्तु सेखारियो उन रब में आहे न ॾाढो कुझु पवंदो आहे पंहिंजो ड्राय फ्रूट आहे उहे सब पवंदो आहे त उहा रॿ बि मुंहिंजी मम्मीअ नंढिपण में मूंखे सेखारियो पोइ आहे न हिकु बाजरे जा रोटला थींदा आहिनि त मम्मी आहे न रोज़ु चई तोखे नथो अचे त मां आहे न तोखे सेखारा थी कि बाजरे जा रोटलो कीअं हथ सां कबो आहे पाटले ते मां कंदी हुईस आस्ते आस्ते पर मूंखे हथ सां करिणो हुओ की मम्मी हथ सां कीअं थींदो आहे ईअं बाजरे जो अटो त चईं है न पुट पहिरियों हीअं थोरो अटो नरम नरम करे पाणी विझी थोरो थोरो ॻोहे अने पोइ आहे न हथ सां हीअं तुरियुनि सां हिनखे वेलबो आहे मतिलबु हथ जे विच में रखी ईंअ ईंअ थोरो थोरो करबो आहे त तोखे अची वेंदो ॿाजरे जो रोटलो त उन ईंअ मूंखे सेखारियो नंढिपण में इलाही मस्त असांजे ख़ु्दि में घर जे धंधा आहिनि इडली डोसन जा त उनमें बि मां आहे न मुंहिंजी मम्मी खे इलाही हेल्प कंदी हुअसि के कीअं अटो ठाहिणो आहे ॾे पटाटा ॿाफणा आहिनि दालियूं करणियूं आहिनि चटणियूं करणी आहिनि असांजे घर में वॾो हिकु बिज़नेस आहे भई आहे न दाबेलियूं बि ठाहींदा आहिनि वड़ा पाव आहिनि उन जी वॾी दुकान आहे त उन में बि असां हेल्प करण भाउरनि खे वेंदा आहियूं मम्मी बि घर में हेल्प कराईंदी आहे उन में मां बि कराईंदी आहियां ॾाढी वस्तू आहिनि जंहिंखे उहे न असांखे सेखारींदा आहिनि असांजा माईटु भई अञा सिखो अॻियां वञी ने तव्हांखे ॾाढो कमु ईंदो भई आहे न ॿी बि कोई वैराइटी सिखो केक आहिनि केक बि मां मुंहिंजी मामी खां सिखी आहियां अने कुकिंग जो केक में नान खटायूं आहिनि अने कुकिंग्स थींदी आहे ऐं बिस्किट आहिनि खारियूं आहिनि वड़ा पाव पाव बि मां असांजी बेकरी में ठहंदा आहिनि त पाव बि आहे न ओवन में मां ठाहींदी आहियां केक जी वैराइतियूं अलॻि अलॻि ठाहींदी आहियां मैंगो केक आहे चॉकलेट केक आहे पोइ हुन खां पोइ आहे न चाइनीस जूं चीजूं आहिनि जेके ॿारनि खे वणंदी आहिनि की आहे न मंचुरियन आहे पिज़्ज़ा आहे उहा बि मां आहे न नंढिपण खां ई सिखंदी अचा थी की हींअर मूंखे हीअं थींदो आहे कि मां आहे न कुझु बि सिखा पई त आहे न मूंखे कुझु नॉलेज सुठो आहे त मां ॿियनि खे बि सिखारा उन जो बि सेमिनार करा कि आहे न सभिनि खे नॉलेज ॾेई सघां की मूंखे जेतिरो अचे थो त ॿिया ॿार सिखनि हुन लाइ करे मां ॾाढो कुझु सिखा पई हींअर हींअर बि अञा बि सिखंदी आहियां कि कुझु नई नई वैराईटियूं अचनि त मां सिखा ॿियनि खे बि सेखारां अने मुंहिंजी भाॼाई मूंखे इलाही सपोट कयो हुओ इहे सभु सिखण लाइ करे अञा वैराइटियू खाराईंदी हुअसि ठाहींदी हुअसि ने खाराईंदी हुअसि ने ख़ुदि बि खाईंदी हुअसि त मूंखे बि ॾाढो सुठो लगंदो हुओ कि मां कुझु सिखी आहियां मुंहिंजी मम्मी इलाही मूंखे सपोट कयो सिखण लाइ करे कि बेटा तूं सिख कुझु बि अहिड़ी चीज न अचणी खपे न अचे अहिड़ो बने ई न तोखे सभु अचणो खपे इन में रोटी में त पंहिंजी सिंधियुनि जी रोटी आहे भई मच्छी पला बि खाईंदा आहिनि ऐं नॉनवैज बि खाईंदा आहिनि ससु सहुरा त उनखे खाराए ख़ुशि कनि भई अॻियां वञी ने पंहिंजी कंहिं सिंधियुनि में जॉब त करणी आहे कोनि रोटी ठाहे करे ने ससु सहुरे खे खाराइणी आहे इलाही मस्तु करे ने त उहा तू सिखी लाइ पढ़ाई त मां अठ ई तक पढ़ी आहियां पढ़ाई जो एॾो हूंदो कोनि हुओ पहिरियों हींअर पढ़ाई बि ॿारनि खे ॾाढी सुठी कराइणी पए थी अने ॾाढो कुझु सेखारिणो बि पए थो ॿार हीअं नथा सिखनि त ॿारनि खे बि असां चवंदा आहियूं पढ़ाई सां गॾु रोटी बि सिखो रोटी बि इलाही सिंधियुनि जी ज़रूरत वस्तू आहे भई तव्हां सिखो ॿार बि असांखे सपोट कंदा आहिनि ॿार कुझु नओ कुझु सिखी ईंदा आहिनि त असांखे चवंदा आहिन कि मम्मी इहा हींअर मुंहिंजी फ्रैंड जे घरु आहे न वई हुअसि त अहिड़ी फुल्के चीज़ वारा फुलका असांखे खाराईं हुन जी मम्मी त तूं बि ठाहे न मम्मी त मां चयो पुटु हा त कीअं ठाहियो त चई कि मम्मी हीअं हीअं ठाहियो ऐं रिया जे घरु वयसि त हुनजी मम्मीअ चीज़ वारा फुलका खाराईं त मां चयो ठीकु आहे पुट पाण बि ठाहियूं ता चीज़ वारा फुलका उन में कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे मसालो यूट्यूब ते सर्च मार या आहे न पाण सिखूं था नओ कुझु ठाहियूं था त मूं त वरी कुझु नयो ठाहे खारायो त हुन खां बि मस्तु हुन खे लॻो किन न मम्मीअ बि कुझु सुठी वैराइटी ठाही आहे छोकी नंढिपण खां ई मां आहे न कुझु सिखंदी अचा पई सिखंदी अचा पई